بات کریں فریڈم فائٹر کی تو بات شروع ہوتی ہے مہاتما گاندھی جی سے کیوںکہ انہیں ان کا سب سے بڑا رول ہے اس آزادی میں کہ انہوں نے ہی سب کو امپروو کیا تھا اپنے آزادی میں ہم لوگ کی آزادی میں یہی سب کو لے کر کے چلے تھے یہ بہت ہی پڑھے لکھے سکسیس تھے باہر پڑھتے تھے ادر کنٹری میں پڑھتے تھے شہرت کی کوئی کمی نہیں تھی عزت کی کوئی کمی نہیں تھی سب کچھ تھا ان کے پاس یہ چاہتے تو اپنی زندگی آرام سے بھی جی سکتے تھے لیکن مہاتما گاندھی جی نے ہم لوگ کے لیے ہمارے بھارت کے سارے عوام کے لیے اس کی آزادی کے لیے اس نے اپنا جو عیش و آرام سے وہ اپنی زندگی جیتے تھے اس کو تیاگ کر ہم لوگ کے لیے ہماری پوری بھارت کے لوگوں کے لیے اس نے وہ سب قربان کر دیا اور وہ ایک دھوتی کے دھوتی اور کاٹھ کے چپل سے پوری آدھی زندگی جو بچی تھی وہ زندگی اس نے گزاری ایک چرخہ کے لیے چرخہ کے ساتھ اور اسی سے وہ اپنی روزی روٹی اور ہم لوگ وہ اسی چرخے سے وہ کپڑے سیتے تھے اور پہنتے تھے اور بات کریں تو مہاتما گاندھی جی نے بہت کافی ہائی ہائی فائی ایجوکیشن لیے ہوئے تھے انہوں نے ہی ہم لوگوں کو آزادی کے لیے بولا مطلب آزادی کے لیے کنونس کیا تھا کہ ہم کی آزادی دیا جائے تو اس اس نے ہی سب سے پہلے آواز اٹھائی اور وہ اہنسا اہنسا کے ساتھ تھے وہ ہمیشہ جب وہ لڑائی وڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے بنا لڑائی کے ہی وہ آزادی دلوانا چاہ رہے تھے تو وہ اس نے مہاتما گاندھی جی تو کامیاب ہو ہی گئے ہم لوگ کی آزادی مل ہی گئی اور بات کریں فریڈم فائیٹر کی تو بات آتی ہے سبھاش چندر بوس کی اس نے بھی بہت ساری اہم یوگدان دیے ہیں یہ بھی دیش کو بچا دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان تک قربان دے دی بنا کوئی جوکھم اٹھائے اس نے اپنی جان تک قربانی دے دی اور اسفاق اللہ خان کا بھی بہت ہی اچھا رول ہے اس نے بھی ہم لوگ کی آزادی کے لیے دلائی بہت ہی سارے فریڈم فائٹرس ہیں جس نے ہم لوگ کے لیے اپنی جان کو نہ دیکھے ہوئے اپنے پریوار کو سب کچھ چھوڑ کے ہم لوگ کے لیے آزادی دلوائی ہے کہ آگے کے جو فیوچر کے ہمارے بچے ہوں گے ہمارے پوتے ہوں گے وہ آج انگریزوں کے غلام نہ رہیں کیوںکہ وطن میرا جمین میرا اور کوئی ہم پہ کیسے مطلب کر سکتا ہے میرے پہ راج کیسے کر سکتا ہے اسی لیے اس نے ہم لوگ کے لیے اپنی جان تک قربانی دے دی اسفاق اللہ خان کا ایک شعر ہے سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے بہت ہی اچھی شعر تھی اور یہ شعر شعر نہیں تھی یہ شعر حقیقت میں بدلا تھا اشفاق اللہ خان نے اور فریڈم فائیٹر بہت سارے فریڈم فائیٹر تھے بھگت سنگھ تھے بھگت سنگھ کا بھی بہت بڑا رول تھا لوگ اسے صدیوں تک یاد رکھیں گے جب تک لوگ رہیں گے تب تک ان میں ان سب فریڈم فائیٹر کا نام رہے گا اور انہیں شان سے پورے سان سے ان لوگوں کا نام لیا جائے گا بھگت سنگھ بھگت سنگھ کو تو پھانسی ہو گئی تھی اس نے بھی مرتے وقت میں بھی اس نے کہا تھا کہ مرتے وقت بھی اس نے کہا تھا جے ہند جے بھارت کر کے مرے تھے وہ بہت ہی اچھے فریڈم فائیٹرس تھے اور بھی بہت سارے فریڈم فائیٹرس ہیں جس نے ہم لوگ کے لیے آجادی دلوائی تھی ہم لوگ کو ان کا نام ہمیسہ یاد رکھنا چاہیے اور گرو سے کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے فریڈم فائیٹر تھے اور ہمارا یہ بھارت مہان ہے